सर नमस्कार यह हाई मसाज क्षेत्र से बोल रहे कौन सी जगह है सर उज्जैन में तो सर इसमें हमको हाथ की हाई मसाज करवाना है

यह सर यह पैर की करवानी है सर हाँ तो उसके लिए कैसे क्या रहेगा सर और कौन कौनसी मसाज रहती है आपके यहाँ तो सर यह मतलब कब आ सकते हैं कल आ सकते हैं सर सर टाइमिंग क्या रहेगा सर टाइम अच्छा अच्छा जी जी सर यह ठीक